हेलो माँछ अएलऽ छै उँ कोन माँछ हँ लेबै कोन माँछ छै मछरी कोन कोन हइ दाम नहि साइज छै एक्के किलो हँ दाम कोना ताजा लेबै रुपचन आओर बिकेट बिकेट दै हइ एक सओ साठि रुपैए हँ एक सओ सत्तरि रुपैए नहि दोकानमे गए थे ने अगला पेठिआ तऽ लेलिए रहै एक सओ साठि रुपैए एक सओ सत्तरि रुपैए मछली हम तऽ परसू लेबे किए थे एक सौ साठि रुपैए उँ अहाँ भावे ज्यादा कहै छिए अहाँ एक सओ साठि रुपैएवला समानके अहाँ एक सओ सत्तरि रुपैआ कहै छिए ओ अहाँके पाँच रुपैआ हम्मर दस रुपैआ लॉस अइ तऽ से नहि माथापर लेके बेचै हइ तैओ एक सौ साठि रुपैए दै हइ तैओ दस रुपैआ बचै हइ अहाँ दैवला अथी अइ तऽ कम पइसामे रेट मिलै हइ तब ने नहि एक सओ साठि रुपैआ देबै तऽ दऽ दिऔ हँ एक सओ सत्तरि रुपैआ मछली हइ पुछै छी बाबासँ सबटा तरले लाएब इएह हमरा हम एक सओ साठिएके भाव लेब ओ मछरी नहि हइ रुपचन एक सओ सत्तरि रुपैए रुपचन ई रुपचन एक सओ चालिस रुपैए दै हइ रुपचन मरल आओर नहि हइ ताजावला एक सओ साठि रुपैए लगाएब अहाँ कतेक लेबै मछरी ओ अहाँ देखै छिए नहि आओर चालिस पचास एक सओ सत्तरि साठि एक सओ सत्तरि रुपैआ कहै छै साठि रुपैए हम्मे हमरा घरमे एक्के किलोके जरूरत हइ तऽ हम ओतने ने लेब ठीक छै अहाँ आबै हिए ठीक हइ राखू